हमरा घुमै हमरा घुमै फिरैमे बड नीक लागै छै हमरा पहाड़ी ईलाकामे घुमला फिरला वहाँके वातावरण वहाँके माहौल बड नीक लागै छै वहाँ पहाड़ी ईलाकामे पहाड़ी ईलाकामे पूरा शान्त रहै छै वहाँके वहाँ वहाँ पहाड़ी ईलाकामे पहाड़ी पहाड़ी ईलाकामे पहाड़ी ईलाकामे मन्दिर मस्जिद भी बहुत रहै छै जेकरा कारण वातावरण आओर शान्त आओर शुद्ध हो जाइत छै शुद्ध हो जाइत छै खासकरके हमरा उत्तराखण्ड उत्तराखण्ड बहुत पसन्द छै काहेकि वहाँपे बहुत जादा ही बहुत जादा ही पहाड़ छै बहुत जादा ही बहुत जादा ही पहाड़ छै नदी छै मन्दिर छै मन्दिर छै जहाँ घुमै से मनके शान्ति मिलै छै आओर वहाँके हवामे भी बहुत जादा ही बहुत जादा वहाँके हवा भी बहुत जादा ही शुद्ध रहै छै वातावरण प्रदूषण नहि रहै छै वहाँपे बहुत कम प्रदूषण रहै छै पहाड़ी ईलाकामे वहाँ घुमला से मन मन भी शान्त हो जाइ छै शुद्ध हो जाइ छै और पहाड़ी ईलाकामे जादातर देखल जाए तऽ भगवानके भगवानके तीर्थ यात्रा भी बहुत रहै छै जेकरा करला करला से भी करला से भी करला से भी मनके शान्ति मिलै छै करला से मनके शान्ति मिलै छै तीर्थ स्थल करला से मनके शान्ति मिलै छै जेकरा से जेकरा से सब कष्ट दूर हो जाइ छै आओर सब कष्ट दूर हो जाइ छै और सुख शान्ति मिलै छै आओर पहाड़ी ईलाकाके एक खास एक खास बात छै की वहाँ वहाँपे सब तरहकेँ आदमी आय छै देश विदेशके आदमी आबै छै पहाड़ी पहाड़ी ईलाका ईलाकाके कारण आज हमर देशके देशमे पर्यटक देश विदेश से भी बहुत आदमी आबै छै जेकरा कारण से हमर देशके इकोनोमीमे बहुत बहुत जादा ही बहुत जादा ही वृद्धि होल वृद्धि वृद्धि होलै छै जेकरा कारण से सरकार अपन अपन देशके इकोनोमी आज बहुत अच्छा छै यही पर्यटक कारण पर्यटकके कारण पर्यटकके कारण आओर घुमै फिरै जगहके कारण आज भारत देशके इकोनोमी बहुत बढ़िआँ छै बहुत बढ़िआँ छै जेकरा से भारत देशके गरीबी धीरे धीरे कम भेल जा रहलै काहेकि ईहाँ घुमै फिरैके जगह बहुत जादा छै भारतमे आओर घुमै फिरैमे भी बड नीक लागै छै भारत भारत भारत अपन सांस्कृतिक आओर संस्कृतिक आओर संस्कृतिक आओर आओर तीर्थ स्थलके कारण बहुत प्रसिद्ध छै देश विदेशके अभी देश विदेशके आदमी अमेरिका जा अमेरिका जापान रूस सब देश से यहाँ आबै छै घुमै फिरैला घुमै फिरैला आबै छै यहाँ घूम फिरके जाइ छै घूम फिरके जाइ छै आओर घूम फिरके जाइ छै हमरो हमरो पहाड़मे पहाड़ पहाड़ पहाड़ीमे घुमैमे बड नीक लागै छै बड नीक लागै छै बड नीक बड नीक लागै छै आओर नीक लागै छै